ہیلو سر میں نے ایک جیکٹ بازار سے خریدی تھی اور مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی سردی میں اس لیے میں نے جیکٹ خریدی تھی ہم نے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور بہت بڑھیا جیکٹ تھی اور اس میں دونوں جو ہے مجھے کافی جو ہے آرام دہ ملا اور بہت سکون ملا اور جو ہے بہت ہی اچھی جیکٹ تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے جیکٹ اور ہم بازار سے لے کے آئیں تاکہ ہمیں سردی سے پریشانی سے بچنے کی نوبت نہ آئے اور میں بہت جلد ہی جو ہے جیکٹ پھر دوبارہ بازار سے لے کے آؤں گا اور سردیوں میں اپنے پریشانی سے دور کروں گا